हा जय झूलेलाल दादी असां हिते मानसिंग होटल में लथां आहियूं त मूंखे कंहिं नम्बर ॾिनो होटल वारे तव्हां जो त तव्हां भाई हिते घुमाईंदा आहियो असांखे फ़ॉय सागर जी झील घुमणी आहे हिते फ़ॉय सागर आहे त उनजी झील वग़ैरह घुमणी आहे आसे पासे में छा छा आहे घुमण जो ॿियो पुष्कर में हिकु हू आहे छा ॿियो बि कुझु हुते घुमण जो अञा घणा पैसा वठंदव ॿ हज़ार त घणा न आहिनि थोरा घटि कयो हा त बसि हा एॾा घटि त हाणे ठीकु आहे सौ ॿ घटि हाणे जेको थींदो तव्हां खे ॾींदासीं हा हा ठीकु आहे हा त सुबुह जो पोइ घणे बजे ईंदव तव्हां हा सुबुह जो तव्हां साढे अठे बजे अची वञिजो हिते मानसिंग होटल ते त पोइ हा ठीकु आहे पोइ असां तयार ई रहंदासीं तयारु तव्हां खे मिली वेंदासीं पोइ अची वञिजो तव्हां पोइ है न असां सही टाइम ते हली हलंदासीं पोइ ठीकु आहे तव्हां सुभाणे पहुची वञिजो हा ठीकु आहे हा त पोइ हा त वरी तव्हां पहुची वञिजो हुते सुबुह जो ठीकु आहे न हा हा हा ठीकु आहे न ॿ मिंट तव्हां ॿुधो मुंहिंजी ॻाल्हि त पोइ तव्हां सुभाणे टाइम सां अची वञिजो हुते ऐं पोइ मूंखे फ़ोन कजो हुते अची करे पोइ मां तव्हां पाण ई हेठि अची वेंदमि ओॾीमहिल ॿी मिंट में असां तयार ई हूंदासीं हा हा पैसा ऐं पैसा जेके ॿुधायव तव्हां ॿ हज़ार चया मां अरिड़हं सौ ॾींदीसांव तव्हांखे है न ॿ सौ घटि हुते एतिरो आहे एॾो घणो कोने को ठीकु आहे हा ठीकु आहे हा त सुभाणे पहुची वञिजो ओके हा ठीकु आहे जय झूलेलाल